हम डिलीवरी पार्टनरसँ सम्पर्क करने रही कि हमरा

तऽ अहाँ हुनकासँ सम्पर्क करु नहि तऽ हम फेर हमरा कैन्सिल करबाक पड़तै